پانی ہے پانی کے بنا گزارہ تو بہت زیادہ مشکل ہے گزارہ کرنا ہر ہم کو ہر چیز میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ پکوان میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے نہانے کے لیے دھونے کے لیے اور گھر میں جو بھی چیزیں آتے ہیں پہلے ہم سب کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے پینے کے لیے بھی پانی بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے پانی کی پسند بہت زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے پانی